जॾहिं मुंहिंजी धीअ हिकु साल जी हुई हुनजो पहिरों जनमु ॾींहुं हुयसि त मां पंजाह माण्हुनि खे सॾु कयो मां ॾाढे सुठे तरीके़ सां जनमु ॾींहुं मल्हायन चाहिंदी हुयमि लेकिन मां पंहिंजे घर में ई मल्हायो मां छो त मूंखे रोटी ठाहिण ईंदी आहे सिंधी रोटी ठाहिणी ईंदी आहे त मां सोचो की अॼु मां पंहिंजे हथनि जो सभिनि खां खारायां थी त मां पंहिंजे घर में कढ़ी चांवर ठाता भुगी भाॼी ठाती ऐं हुन सां भुगा चांवर बि ठाता त असां पंजाह माण्हू जेका बि आया हुया असांजे घर में सभिनि खे मुंहिंजो हथ जी रोटी ठहियल इलाही वणी सभु मुंहिंजी तारीफ़ करनि ऐं मूंखे पंहिंजे मथा गर्व महिसूस पियो थिए की मां एॾो सुठी रोटी कीअं करे वठती हीअ सभु सिंधी खाणो सभिनि खे अचणो खपे जेका जेका माण्हू सिंधी आहिनि सभिनि खे सिंधी रोटी ठाहिण अचणी खपे ताकी कडहिं बि मौक़ो मिले त असां पंहिंजे घर वारनि खे ख़ुशि करे सघूं असां हीअ ई था सोचूं की नंढे ॿारनि खे बि जीअं ॿार थोरा वॾा थींदा त उन्हनि खे बि थोरो थोरो असां कुकिंग सेखारींदा वञूं ताकी उन्हनि खे बि इंट्रस्ट ठहे की असां कीअं कुकिंग करे कयूं त असांजी मम्मी कीअं त ठाहनि असांखां असांखे पंहिंजे ॿारनि खे बि कुकिंग सेखारणी खपे ताकी असां अगरि काथे बिजी आहियूं त असांजो ॿार भुखो न वेठो हुजे